मैंने शुरुआत में गणित की आर एस अग्रवाल बुक

शुरू में वह मुझे थोड़ी कठिन

असहज महसूस हुई परंतु

धीरे धीरे उसे हल करने के बाद मुझे वह बुक पसंद आने लगी उसमें जानकारी बढ़िया दी गई है

उसमें जो भी प्रश्नों का समागम दिया गया है वह बहुत ही अच्छा है बाद में धीरे धीरे पढ़ने के बाद मुझे वह और अच्छी लगने लगी निरंतर अभ्यास के कारण वह अंत में

गणित के लिए अन्य बुकों यह अन्य पुस्तकों की अपेक्षा मुझे बहुत ही अच्छी लगी

आगे अन्य व्यक्तियों को भी जो इस किताब को पढ़ने के इच्छुक हैं उन्होंने उन्हें भी मैं यही बुक पढ़ने के लिए अपनी राय दूँगा इस बुक को पढ़ें तथा अपनी राय दें